ہندوستان میں کی اثر کردہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتی ہیں یہاں میں آپ کو ہندوستان کی چند اہم سیاسی جماعتوں ان کے موٹو اور ان کی سرکردہ شی شخصیت کے بارے میں مختصر اور مختصر طور پر بتاؤں گا بھارتیہ جنتا پارٹی موٹو سروا بھاٹیہ سو بھلائی سب کے لیے بھلائی سرکردہ شخصیت نریندر مودی پردھان منتری امت شاہ این جے شنکر وضاحت بی جے پی ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے جو رائٹ وائنگ نیشنلسٹ آئیڈیالوجی آف فالو کرتی ہے یہ پارٹی ڈیوپلمنٹ اور ہندوتوا پر زور دیتی ہے بی جے پی سینٹرل اور کیا راجیوں میں حکومت میں ہے انڈین نیشنل کانگریس آئی این سی موٹو ستیہ میو جیتے سچائی ہمیشہ جیتتی ہے سر کردہ شخصیت سونیہ گاندھی راہل گاندھی وضاحت کانگریس سب سے پرانی پارٹی ہے جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں اہم کردار ادا کیا یہ پارٹی سیکولرزم اور سماجی انصاف پر فوکس کرتی ہے آج یہ مخالف پارٹی ہے